घरा कडेन जेन्ना बेकार आसता तेन्ना खूब किदें करपाचें अशें दिसता चड प्रमाणान बेकार आसता तेन्ना हांव म्हाजो फोन घेवन रिल्स पयतां वा खंयचेंय म्हाजें म्हाका चड आवडटा तें फिल्म पयता नाजाल्यार हांव म्हज्या इश्टां वांगडा वेगवेगळ्या जाग्यार वयता थंय आमी वयता खाता पिता उलयता करता आनी खूब मजा करता असो हो टायम केन्ना वयता तें कयणा सांचे वेळार वाड्या वयली भुरगीं खेयटा तेंकां पयता म्हटल्यार आपलें एक भुरगेंपणाची याद जाता जेन्ना हांव घरा कडेन बेकार आसता तेन्ना म्हाका खूब किदें करपाचें अशें दिसता तेन्ना हांव म्हाका गावपाक बसून आवडटा आनी हांव घरा एकलें बसून गाव गाता आनी नाचता घरा बेकार आसता तेन्ना म्हजे इश्ट म्हज्या घरा येवन आमी खूब किदें उलयतात आमी खावपाक करता खूब किदें खावपाक करता आनी बसता आनी टिवी पयता अशें आम आमी मजा करता बे घरा बेकार आसा आनी आमकां जर परिक्षा आसा जाल्यार बसून आमी शीक पा जाग्यार उलयतात आनी टायमपास करता केन्ना केन्ना शिकोंक बसता आनी केन्ना केन्ना टायमपास करीत बसता